सुपौलके मुख्य मनोरञ्जनके गतिविधि यहींए हमरा सभकऽ गाँवमे सुखपुर हाई इस्कूल यऽ जतए कि हमसभ शामके क्रिकेट खेलैत छी आओर इस्कूलके माध्यमसँ हमरा सभकेँ बहुत मतलब नाटक कार्यक्रमसभ भी करल जाइत छै सांस्कृतिक कार्यक्रमसभ भी कयल जाइए जाहिमे कि हमहुँसभ गाँवके अदर आदमीसभभी भाग लय छी आओर इस्कूलके विद्यार्थीसभ भी भाग लय छै मुख्य मनोरञ्जन गतिविधि ई होइए आओर बगलमे सुपौल यऽ जतए पार्कसभ भी यऽ हमसभ पढ़िओ लऽ जाइत रहुँ आ जाइतो छी अखन घुमइओ लऽ जाइत छी तऽ सुपौल डिस्ट्रिक्टे जाइत छी तऽ ओतए पार्क यऽ बीएसएस कॉलेज यऽ जतए कि बहुत बड़का फिल्ड यऽ क्रिकेटो होइ छै ओतए जाहिमे फुटबालो होयत छै ओहिके बाद पार्कमे हमसभ शाममे बैठय छी झूलासभ लागलए मतलब सभ बच्चाकेँ खेल कूदके सभ व्यवस्था यऽ ओतए आओर शामके जाइ छी घुमै फिरै छी ओहिके बाद हमरा सभकेँ गाँवमे साल भरिपर दुर्गा पूजा होइए जाहिमे कि सांस्कृतिक कार्यक्रमसभ आबैए हमसभ गाममे गामसँ हमसभ बाहर पढ़ितो रहै छी या कोनो कामो धन्धामे रहै छी केओ भी तऽ दुर्गा पूजा दीपावली छठ ईसभमे अपन गाममे आबि जाइ छी प्रोग्राम देखै लऽ गाँवके सभ मतलब अपन जे भी आदमीए से सबसँ मिलै लऽ किआकि दुर्गा पूजा एसन फैसिलिटी हमरासभके यऽ जेकि गाममे सभ आदमी मिल जाइ छी अगर अदर टाइममे हमसभ आबैत छी तऽ हमरा सभके जे हमर फ्रेन्ड यऽ या जे कोई भी अपन दोस्त यऽ चाचा यऽ भतीजा यऽ ओ सभ गाममे नहि मिलैए जय चलते हमसब दुर्गा पूजामे सभ आदमी गाँव आबैत छी